मानि बियो एदमसफेयाराव गोलाव हाबबोयो आरो ओमफ्राय हाथरखि उल्खाखौथ' आङो नुफेरबाय खेबथाम जाबाय आङो नुनाया ओमफ्राय आङो खेबनै बिनो हादों ओमफ्राय ओ माने उइसखौ ओमफ्राय उइस खेबनै बिनो हादों आङो बेनाव ओमफ्राय मोनसेयाव खेबथामाव खेबसेयाव लास्ट नुनायाव लास्टआव बावाखै नुनाया आङो ओमफ्राय ओरैबायदि खरा थांदों बेयो माने आङो जेबो बिस्लाबननो हायासै आरो माने आरो मा होनोमोनलाय बुंनो थाङोब्ला बेयो हाथरखि नाथाय बेयो हाथरखि नङा सुटिं स्टार होनो बेखौ इंलिसाव ओमफ्राय हाथरखि उल्खा आरो बर'आव ओमफ्राय बेयो होननायाव नामाव बेनाव हाथरखि दङ नाथाय बेयो हाथरखि नङा बियो माने मिथियरसो मोनसे स्पेसाव माने बेयो थायो स्पेसाव माने अन्थाइ फिसा फिसा दङना बेखौ मिटियर होनो आरो ओमफाय दाना जेब्ला बियो आर्थनि एटम्सफेयाराव हाबफैयो होम्बा बेयो एज ए लाइट फर्म खालामो होम्बा जेला आर्थ एटम्सफेयाराव हाबो होम्बा लाइट फर्म खालामोना बेयो ओरै गोलाव लान्जाय बायदि गोलाव जोंबोयो आरो आर्थआव ओमफाय गेजेराव बियो ब्लास्ट जानानै बेरफ्रुनानै गेजेरावनो गोमायो बेखौनो हाथरखि उल्खा होनो आरो ओमफाय बियो माने बिनाव उइस थ' बियो जोङो ओमफाय खोथाया बिसो सोंनाया खि बेयो मा बेयो बिदि बुस्थुसो बियो माने उइसखौनो माने सोरबा सोरबा होनो आरो खि बे नंखाय जे बे मा उइस फुरा खालामनांगौ होननानै नाथाय जोङो टिभिआवनो गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय टेलिभिसनफोराव बे हाथरखि उल्खा सुटिं स्टार बेनाव उइस बिबानो माने फुल उइसआ फुल जायो होननानै ओमफाय दा जोंबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बिदि खोनाबोनाय नालाय जेरै खोनाबोनाय एरै जोंबो बेनाव उइस बियो आरो ओमफाय बे बेथ' मोनसे मिटियर हाथरखि थैनायसो माने गोग्लैबोनाय स्पेसनिफ्राय आर्थआव बेसो होमब्ला मा उइस फुरा खामनांगौ जेन'बा बेनाव मा दङ बिदि साननायबो फैयो आरो नाथाय थेवबाबो जोङो माबानाय जायो उइस बिनाय जायो ओमफाय बिखौ जेला नुयोना होम्बा ओरैबायदि खुसि मोनोना माने नुबाय नुबाय होननानै माने आंथ' मालाबाबो सिगाङाव नुफेराखैमोन ओमफाय आङो जोंनि माने भिलेजावनो माने आङो खेब भिलेज माने आङो सिआइटि ना आं सिआइटिआव फरायो सेन्ट्रेल इन्सटिट्युट अफ टेक्न'ल'जि क'क्राझाराव फरायो नालाय ओमफाय आङो होम्बा बिदिनो इभिनिङाव बिदिनो बेरायदोंमोन ना ओमफाय बिदिनो लामायाव बहायनो आङो बे जायगायावनो खेबथाम नुदों माने आस'रिथ बाथ्रा आरो बेयो आं बे जायगायावनो आं खेबथाम नुदों खेबनैयाथ' गोबाव जाबाय ओमफाय खेबसेया नै लास्ट दा माबि जुन ना मे मे मेफ्रावनो नुदोंदां आङो बावाखै लास्ट नुनाया खेबथामाव आङो लास्ट नुनाया आरो माने ओरैबायदि नुबाथाय ओरैबायदि खुसि मोनो ना ओमफाय बे लास्ट नुनायाव आङो जेबो बिस्लाबनो हायासै माने ओरैबायदि थांदों खि गेजेरावनो गोमादों आरो बे बुस्थुआ ओमफाय आङो माने नुब्लाथाय ओरैबायदि खुसि मोनो खि सुटिं स्टार सुटिं स्टार होननानै हाथरखि उल्खा होननानै माने जि गोसोआव खुसि फैयो आरो ओमफाय बेयो आरो उन्दैफ्रा नुबाथ' बिराथ खुसि जागोन जोंनो गिदिरफ्रानो गोदोनिफ्रायनो बिदि मोन्थिबोनाय नालाय खि उइस बियो मायो होनना मोनबा मोनो उइस बिब्ला मोनो मायो होननानै ओमफाय जों जोंनो एथ' खुसि जायोब्ला आरो उन्दैफोर नुबाथ' बिराथ खुसि जागोन आरो ओमफाय माने बियावबो मोनसे ओरैबायदि इन्ट्रसटिं आरो बेखौ नुब्ला माने ओरैबायदि इन्ट्रस्ट फैयो आरो एसेनोसै गोजोन्थों